हाइकिंग के लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है पहाड़ और उसके बाद लगता है जंगल पहाड़ पर हाइकिंग करने से हम सबसे ऊँची चोटी पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से जब हम लोग नीचे देखेंगे तो हमे स्वर्ग का आनंद होगा और जब वहाँ सूर्यास्त होता है तो एक बहुत ही अद्भुत बहुत ही प्रसन्न शीलता वाली एक चमक आ जाती है जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है हम जब वहाँ से वापस आते हैं तो हमें एक बहुत ही उत उत्साहित और बहुत ही अचीवमेंट भरा महसूस होता है कि हमने ये कर लिया जो कोई नहीं कर सकता सब कुछ हमने पा लिया सब कुछ हमने कर लिया और बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं पर और हमारे अंदर भय भी रहता है अगर हम वहाँ से गिर जाएंगे तो हमें बहुत कुछ हो सकता है हम मर भी सकते हैं लेकिन एक बार हमने अचीव कर लिया तो हम अपने आप को राजा समझने लगते हैं कि मैं ये कर सकता और मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं नहीं जो मैं डरता हूँ करने से बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ और गर्व महसूस होता है बहुत ज़्यादा ही बहुत ही अच्छा लगता है